आंथ' बाथौ धोरोम फालियो बाथौ धोरोमानो जोङो बर' हारिनि गुदि आरो गोजामसिन धोरोम हिसाबै आङो बाथौ धोरोमनि गेजेरावनो दङ

गासैबो आंनि बाहागि खुरमा जाथि बंस' गासैबो बाथौ धोरोमावनो दङ मानोना बाथौ धोरोमानो जाबाय बर' हारिनि गुदि आरो गोजामसिन धोरोम जेब्ला बुहुमाव बर' हारिया जोनोम मोनजेनदोंमोन एबा बुहुमाव सान्नो हनो रोंजेनदोंमोन गाननो जोमनो रोंजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर' बाथौ धोरोमखौ सोरजि जेननाय एबा दिहुन जेननाय गुरु बाथौ धोरोमनि गुरु जायखौ जोङो मोनसिं सिं बोराय होन्नानै मिथिगौ बे मोनसिं सिं बोरायानो बाथौ धोरोमखौ गायसनजेनदों मोनसिं सिं बोरायनि फोरोंनाय एबा बोसोन होनाय बै जौ जौ एबा रोजा रोजा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे मोनसिं सिं बोरायनि बाथौ धोरोम बोसोन होलांनायखौ दिनैसिम जोङो फालिबोगासिनो दङ जेब्ला मानसि दुमसि गासैबो धोरोम होननायखौ मिनथियामोन एबा धोरोमा मा बेखौ बुजिस' हायामोन बै समाव मोन सिं सिं बोराया गावनो बाथौ धोरोमखौ गायसन जेनदोंमोन आरो गासैबो बर' हारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ फालिनो थाखाय एबा सिबिनो थाखाय बिथोन होजेदोंमोन दा बाथौ धोरोमखौ जों बर' हारि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै जोङो गुदि बर'नि बयनिख्रुइ गोजामसिन धोरोम होन्नानै जोङो गनायनानै लायो आरो जों जेब्लाबो गनायगोन बर' हारिनि गुबै आरो गुदि धोरोमानो जाहैबाय बाथौ धोरोम बिनिखायनो बे बाथौ धोरोमाव जोंहा फोथायनाय दं जे बाथौ धोरोमानो बयनिख्रुइ गोथारसिन आरो बे बाथौ धोरोमखौ जाय हारिया सिबियो बे हारिनि मुंआनो जाहैबाय बर' हारि आरो बे बाथौ धोरोमानो गोथारसिन होन्नानै जोङो मिथिगौ बिनिखायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ अरायबो सिबिलांगोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सिबिबोदों